شوشل میڈیا ایک بہت فیمس جگہ ہے جہاں پر لوگ ہمیشہ ایکٹو رہتے ہیں وہاں پر ہمیں ہر چیز کا پتا چلتا رہتا ہے دن بھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں شوشل میڈیا پر ڈانس ریلس وغیرہ آتے رہتے ہیں ہر جگہ کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں اور میں یہ چیز دیکھتی ہوں کیونکہ اس سے مجھے بہت زیادہ نالج وغیرہ بھی مل جاتی ہیں ویسے تو میں ڈانس ریلس وغیرہ بھی دیکھتی ہوں کیونکہ مجھے یہ سب بھی تھوڑا بہت پسند ہے اور یہ ریلس وغیرہ میں اسٹیٹس پر لگاتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اسٹیٹس لگانا پر میری فرینڈ وغیرہ بھی یہ ریلس وغیرہ دیکھتی ہیں وہ تو ریلس بناتی بھی ہیں کیونکہ انہیں بنانا بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ چیز ویسے تو بہت غلط ہے لیکن سب لوگوں نے ریلس وغیرہ بناتے ہیں چھوٹے کپڑے پہن کر ڈانس کرتے ہیں اور شوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں میں ان سب چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتی کیونکہ یہ چیزیں بہت غلط ہیں بس ریلس وغیرہ دیکھ ضرور لیتی ہوں